सोरबा जुदि जोंहानाव फैबा खाम मैगं संनाय समाव फैबाथाय ओंखाम संग्रायाव हाबफायोबा बिदिनो जों गोसोनि बहुथ बाथ्रा रायलायो ओमफाय जानाय लोंनाय मैगं संनाय मा मेगं संदों सङा मा मैगं संनो रोंदों रोङाखै बेफोर गासिखौबो रायलायो जोङो बिदिनो न'नि मानसि थाबाबो ओंखाम संग्रायाव गोबां बाथ्रा रायलायनाय जायो आरो जोंनि गाव हारसिंबो माबा माबि सानबाय थायो बिदिनो न' जुदि न'नि मानसिफोर थायोबा जोङो न'नि बाथ्रा रायज्लायो जेरै मा खालामदों मा खालामा बोरै दङ देहा सोलेरफोरा बोरै जानाय लोंनायाव मा संगोन मा मैगं दिनै संनानै अनला मैगंखौ बोरै सङो नाखौ बोरै सङो दावदैफोरखौ बोरै एवो जाय जाय रोङाखै बिसोरखौ फोरोङो बिदि ओमफाय मा होनो फोरमायलायो मा संनो रोंहों रोङाखै बिदिखौ नों संनो रोंना रोङा बै मैगंखौ संनो रोङो ना रोङा बेफोरबायदिखौ ओमफाय गुबुन मानसि जाबाथ' गोबां बाथ्रा रायलायनाय जायो ओंखाम संग्रायावनो जयै जयै खाम मैगं संनायावनो खाम मोनथाम मोनब्रै मैगं मोनलायलाङो होमबाबो रायलायनायानो जोबा ओरै बायदि रायलायो माने मालाय मानसि फैबाथाय न'नि मानसिजोंबो रायलायो खिन्थु मालाय मानसिजोंबो बिराथ रायलायनाय जायो

माने ओंखाम संग्रायाव जेनेबा माबागोनना थागोन ना ओरै जानाय जानायखौ खाथियाव दोननो लुगैयो आरो आङो रुमाव जुदि बे मानि इसिं रुमखौ दानियाथ' मदार्न जाबाय नालाय आगोलनि बायदि माबायाव अदाबाव संनाय गैया अदाबाव संबाबो गो आलदायै दोनो ओमफाय मानि नैयाव संबाथाय नैयाव गेसाव संनाय जायोनालाय गेसाव संबाथाय मदार्न लुबैयो इसिं नखौ सुवा खान्सि खुरै सुनायखौबो बे जायगायावनो थाफानाय द्रयारबो थानाय खान्सि खुरै दोननो ओमफाय गिलास हारि दोननो ओमफाय दायनिं टेबोलाव साफायै दोननो सब संनाय मोजां मोजां बस्थुफोरखौ लाबोनो लुगैयो ओमफाय मानसिफोर फैबाथाय नुनाय बायदि जाहानि ओंखाम संग्राखौ मोजाङै बाखनायनाय जाहाथे रावबो मुगैया बेफोरबायदि लुगैयो आरो आरो जों ओंखाम संग्रायाव थाबाथाय गोबां बाथ्रा रायलायगोन ओरैबायदि रायलायगोन ना थैहाबलायो रायलाय रायलायनो आयौ आयौ आयौ आयौ थैसिगौमानलां बिदिनो रायलाय रायलायनो माहानिफ्राय मा बाथ्रा ओंखारलाङो गावनो मिथिया दुनियानि बाथ्राखौ जोङो रायलायनानै खाम मैगं मोनजोबनानै खाम साम जालायनानै खान्सि खुरै सुजोबनानै बेयावनो जस्थाब बाय थानानै रायलायबावनो हायोसो आरो लोगोफोर फैबा जेनेबा खाम संग्रायाव मालाबा खाना आरि जाबाथाय बे गोदान बोसोरनि मागोनि बैसागुनि जाबाथाय खाम संग्रायावनो ज जानानै सिख्लाफोर सेंग्राफोर जेनबा जोंनि गुमैनि आरो आइ बाबामोननि आबै आबौफोर फैनानै बेयावनो ज जग्रिदनानै जायना गोबां बाथ्रा दुखु सुखुनि बाथ्राफोरखौ जोङो रायलायनो हायो बेयाव ओमफाय आरो दङ बहुथ बाथ्रा रायलायनाय